गेम खेलने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में ऐसे लाभ होता है कि वो जो गेम नहीं जानते तो गेमों के बारे में जान जाते खेल के बारे में बहुत से आज भी ऐसे गाँव हैं जहाँ पर खेलों के बारे में नहीं जाना जाता जैसे क्रिकेट क्या चीज होती है तो हर जगह जाना जाता है लेकिन और भी चीज़ें जो होती है वहाँ पर नहीं जाना जाता कबड्डी क्या होती है हॉकी क्या होती है वॉलीबाल क्या होती है भाला फेंक क्या होता है इन गेमों को आज भी कई जगह गाँव के अंदर नहीं जाना जाता इससे उनको गेमों गाँव में खेलने से जाना जाता था और पहचान रहती थी और गाँव मैं जो हस्त पुस्त लोग बाग ऐसे होते है धीरे धीरे अपना समय किस चीज को छोड़कर लग जाते है और उनका जो शरीर है और वो हुआ है वो तंदरुस्त था इससे और उनको आराम से अपनी सामाजिक सम्प्रदा के लिए उनका एक बहुत ही डाइट वो रहता है खेल के अंदर वो एक बहुत ही अच्छे से रहते है जैसे कि बात करें अभी अधिकतर ओलंपिक्स लेके आ रहे है और दूसरी चीज मैं बात करो जैसे अधिकतर अभी गाँव के अंदर जो खेल खेलते है उससे जैसे गाँव के जो लोग होते है जैसे कि बात करूँ महिलाएं ये हो गई ये कभी खेलों के बारे में जानती नहीं बिल्कुल तो धीरे धीरे वो भी जानती है और वो जन संपर्क अच्छे से कर पाती हैं